मां टीचर जी नौकिरी कंदी आहियां ऐं उन में मूंखे जेतिरी बि पघारु मिलंदी आहे इन में मां थोरा थोरा पैसा बजाए करे रखंदी आहियां उन जो मां आहे न बैंक में सेविंग अकाउंट खोलाए रखियो आहे पोइ हुननि पैसनि जी बि मां हिकु एस आई बी बि कराई कराई आहे उन सां पाण खे सुठो व्याजु मिलंदो आहे पोइ मुंहिंजा जॾहिं बि पैसा जेका गॾु कयलु आहिनि बैंक में उहो जेसि ताईं पोइ पंजाहु हज़ार ताईं पुॼी वेंदा आहिनि अकाउंट में पोइ मां उन जी हिकु एफडी बि कराए छॾंदी आहियां अहिड़ी रीति सां मां मुंहिंजा पैसा भई बचाईंदी आहियां ऐं उहो पैसा मूंखे जेॾीमहिल खपंदा आहिनि उहो मूंखे अहिड़े समय में कम बि ईंदा आहिनि ॿ पैसा कढाए करे पोइ मां वापिरे सघंदी आहियां